की बात छै बोलिए हँ आबु ने

आहाँ एबै तब नऽ एबै आहाँ समस्तीपुर घुमबै यहाँ तऽ अनेक परकारके चीज छै देखैबला आबु यहाँ घुमल जेतै बहुत अच्छा अच्छा चीज छै हँ हँ ओ बड़ी नीक जगह छै पटेल मैदान आबु पटेल मैदान आबु हमरा पता छै आबु समस्तीपुर मगरदही घाट पर आबू वहाँ से लऽ जायल जाएत आहाँके मगरदहीमे पटेल मैदानमे पटेल मैदान बड़ नीक छै वहाँ खेला उला होइ छै बहुत अच्छा अच्छा देखैबला छै हँ हँ ओत्तौ अहाँके घुमायल जायत आबु घुमायल जायत ओहो बहुत नीक जगह छै आबु ने आहाँ एबै ओहिकेबाद ने पटेल मैदान भी छै अच्छा जगह आओर मन्दिर उन्दिल छै आबु ने यहाँ ऑटो हो जायत बस हो जायत एत्तऽ एलेक्ट्रिक रिक्शा हो जायत रिक्शा हो जायत आहाँ जे से जे आहाँके बिचार होत ओ चीज चलि जेतै आहाँ लङ हँ हँओहो ब्यवस्था छै गड़ी लगबैके पार्किंग नहि नहि नहि आहाँके कोइ किछुके दिक्कत नहि होयत एबै तब ने एत्तऽ एबै तऽ देखबै गड़ी लगबैके सुविधा छै सब चीजके सुविधा छै आबु ने फेमस जगह देखबै छी समस्तीपुरमे मन्दिर छै ने एगो भोलोनाथ मन्दिर छै बहुत फेमस छै ओ आबु आहाँ आहाँके घुमा देल जायत बहुत नीक जगह छै ओ हँ ठीक है तऽ आबु हमरा यहाँ एबै तऽ ओहिके बाद कौलेज उलेज छै नीक जगह छै होस्पिटल छै बहुत अच्छा अच्छा जगह छै पार्क उर्क भी जेबै आबु तऽ ओहिके बाद जे जेना होतै से होबे ने करतै आबु ने हँ हँ बड़ी नीक करलियै फोन करलियै तऽ फोनपर बात बिचार होइ छै तऽ नीक छै आबु एहिके बाद सुवधाके बात आहाँके जहाँ घुमैके मर्जी होत आहाँ एकबेर बाजबै वहाँ वहाँ घुमायल जायत आहाँके हूँ तऽ आबू

ठीक है सब अब फैमलीके साथ आबु इहाँ घुमेबला जग्घ छै सिनेमा हॉल छै ओइकेबाद और भी पार्क छै आबु